अॼु मां धीअरनि जे बारे में चवंदसि धीअरू घर जी लक्ष्मी चवांदियूं आहिनि पहिरां जे ज़माने में धीअरू जमीदियूं हुइयूं इहो हिकु इहो हिनमें न वणंदो हुयो तॾहिं हिन जे जमण सां ई धीअरूनि खे मरे छॾींदा हुआ इहो हीअंर धीअ इलाही अॻियां वधी वियूं आहिनि सभी खेत्रयुनि में अॼु धीअरू ई ॾिसण ईंदियूं आहिनि धीअ हिकु लक्ष्मी जो रूप में आहे तॾहिं हिननि खे वधीक में वधीक पाण खे हिननि खे पढ़ाइणो खपे ऐं अॻियां वधाइणु खपे धीअरू खे कढी बि बोझ न मञणु खपे धीअ ऐं पुटु ॿई हिकु समान आहिनि हाणे पुटु जेतिरो साथ नथो ॾिए एतिरो धीअरू साथ ॾींदियूं आहिनि मूंखे बि हिकु धीअ आहे उनखे अचनि उनखे पढ़ण मां ऐं घर में रौनक़ु अची वियूं आहिनि मां पांजी धीअ खे अॻियां वधाइण लाइ इलाही पढ़ाई लिखाई काबिल बनाईंदुमि हिन लाइ मां पूरी महिनतु कंदुमि धीअरूनि खे घर जी सुंदरता ऐं चमक हूंदियूं आहिनि हीअं अॼु जे ज़माने में धीअरू खे बि पूरो मान ऐं सम्मान ॾियणो खपे